बढ़ा सोह्ना टैम होंदा हा जदूं प्रचार होंदा हा रेडियो उप्पर गाने सूनने खबरां सूननियां मिगी अजैं बी चेता आऊं जदूं निक्का जेहा होंदा हा कन्नै गै सारे घरै दे नौ बीं दियां खबरां होनियां ते असैं स्कूलै लेई त्यार होई जाना इक इक साड़ा शैडूल बनी दा हा असैं उत्थैं साढ़ै नौ बबीं दियां खबरां बजियां घरै आह्लै जिसलै स्याने स्याने ओह् खबरां सूनदे हे असैं उसै बेल्लै जिसलै नौ बीं दियां खबरै लायो नौ बीं दियां जिसलै खबरैं लग्गिआं असैं बी त्यार होना शूरू होई जाना अज्ज कल जमाना बदली चुके दा अज्ज बी लोक बढ़ा जैदा पसंद करने खबरां शबरां सुनना इयां पुराने लोक स्याने स्याने लोक अजैं अयें बी अपने कौल रेडियो शेडियो रखदे हे ओह् रेडियो दे बढ़े शौकीन न जेह्का समां हा ओह् बढ़ा सोना हा सारे इक्कठे होईये खबरां सुननिआं गाने सुनने विविध भारती दे जिसलै लाने गाने सारे जने इक्कठे होना खबरां सुननिआं अज्ज ओह् टैम गै नीं रेहा थोड़ा बदली चुके दा लेकिन अज्ज बी अस में जदूं गड्ड़ी चलानां होना हा तकरीबन एफ एम गै लाए दा होंदा हा रेडियो दा सुनने दा शौकीन बी ऐ थोह्ड़ा बोह्त टैम घट्ट लगदा अग्गैं पिछे बढ़े कम्म होई जंदे रेडियो सुनने दा टैम नीं लगदा ते जजदूं बी गड्डी शड्डी चलांदे खबरां में जरूर सुनना होना